आंनि मोजां मोननाय माखासे टि भि श'फोरानो जाबाय आं बांसिनखौनो मोजां मोनो कमेडि कमेडिखौ आं मानो मोजां मोनो माने आं जेब्ला माबा मोनसे टेनस'न थायो एबा दुखुआव थायो आं टि भि अन खालामो ओमफ्राय नायो कपिल शर्मामोनखौ आं बिसोरखौ गोजौआव नुहरो स्टेजआव ओमफ्राय आरो जों लोगोसे भारति बिसोरो बेबादिनो गोबांथार कमेडि टपिकफोर बुंनानै बिसोरो मिनिहोयो आरो जकिं टाइप माखासे दङ बेफोरबायदि खोथाफोरजों बिसोरो मिनिहोयो दा आं बेफोरखौ नायोब्ला आंनि गोसोखौ स्रां मोनो आरो आं माबा मोनसे सान्दोंब्ला दुखुआव दङब्ला आङो बेखौ जानगाराव थानाय बायदि मोनो आरो स' बेनिखायनो आं सानो आं बायदि सुबुङा जानो हागौ बे संसाराव दङ सोरहाबा माबा मोनसे जेंनायाव थानाय नै बेफोरबो टि भि श'फोरखौ एबा कमेडिफोरखौ नायोब्ला गोजोननाय मोनगोन आरो आं बेखौनो बुंनो सानो